دیگر ضروری کاموں اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ لطف کی خاطر پڑھنے کے درمیان توازن قائم کرنے اور پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے کچھ حکمت عملی اپنانا مفید ثابت ہو سکتا ہے میں درج ذیل طریقے استعمال کرتا ہوں توازن قائم کرنے کے طریقے شیڈول بنانا جیسے میں اپنے روز مرہ کے معاملات کو شیڈول بناتا ہوں جس میں تمام ضروری کاموں اور سرگرمیوں کو شامل کرتا ہوں اس شیڈول میں پڑھنے کے لیے بھی مخصوص وقت مقرر کرتا ہوں مختصر وقت کے وقفے دن بھر میں مختصر وقت کے وقفے نکال کر پڑھتا ہوں جیسے کھانے کے بعد سونے سے پہلے یہ وقفے تیس سے پندرہ منٹ کے ہو سکتے ہیں پڑھنے کی ترجیحات میں ان کتابوں کو ترجیح دیتا ہوں جو میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپ اور مفید ہوتی ہے اس سے پڑھنے کا شوق بڑھتا ہے ملی ملٹی ٹاسکنگ سے بچنا جب میں پڑھ رہا ہوں تو مکمل توجہ اسی پر مرکوز رکھتا ہوں ملٹی ٹاسکنگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پڑھنے کا تجربہ پورا اور لطف اندوز ہو وقت نکالنے کے طریقے روزانہ کا معمول بنانا میں نے روزانہ کچھ وقت پڑھنے کے لیے مخصوص کیا ہے چاہے وہ صبح ہو یا رات کو اس وقت کو معمول بنا کر میں روز مرہ کے شیڈول میں پڑھنے کے لیے جگہ بنا لیتا ہوں آڈیو بکس میں آڈیو بکس سنتا ہوں جس میں کہیں جا رہا ہوں یا کوئی اور کام کر رہا ہوں اس سے وقت بچت ہوتی ہے اور میں مزید کتابیں پڑھ سکتا ہوں پڑھنے کا ماحول ایک آرام دہ ماحول تیار کرتا ہوں جہاں مجھے پڑھنے میں سکون ملے اور اچھا مطالعہ کا گوشہ کافی چائے کا کپ اور پر سکون ماحول پڑھنے کا لطف کو بڑھاتا ہے پڑھنے کو لطف اندوز بنانے کا طریقہ دلچسپ مواد کا انتخاب میں ہمیشہ ایسی کتابیں منتخب کرتا ہوں جو میری دلچسپیوں سے مطابقت رکھتی ہیں اس سے پڑھنے کا شوق برقرار رہتا ہے پڑھنے کا پڑھنے کی رفتار اپنی رفتار سے پڑھتا ہوں اور خود پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ ایک مخصوص وقت میں کتاب مکمل کرنی ہے یہ پڑھنے کو لطف اندوز بناتا ہے کتابوں پر گفتگو میں اپنے دوستوں یا کتابی کے ساتھ کتابوں پر گفتگو کرتا ہوں یہ تجربہ مزید دلچسپ اور معیاری بنا دیتا ہے پڑھنے کے بعد آرام پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کرتا ہوں یا اپنی پسندیدہ سرگرمی میں مشغول ہوتا ہوں تاکہ ذہنی طور پر تازگی محسوس کروں ان طریقوں کی مدت سے میں پڑھنے کو ایک پرلطف اور مکمل تجربہ بنا کر اپنے مصروف شیڈول میں توازن برقرار رکھتا ہوں